एच पी गैस हइ हमरा बहुत अच्छा छलै नीक जकांँ रोशनियो जादा हइ एहिमे कहियो ना खराब होले हइ गैस हमर अभी तक दश बारह साल हो गेल कहियो ना गैसके बनबेली तावो खूब ओकर होल गैसके कहियो किछु गैसके खराबी नहि ने कखनो बदलली दश बारह सालमे अच्छा से ओकर रोशनी हइ तेज ताव हइ नीक गैस हइ खाना जल्दी बन जाइया